जीअं त असां जे भारत देश में घणा ई ॾिण वार मल्हाया वेंदा आहिनि होली गणपती नवरात्र गुड़ी पाड़वा सिंधीयुनि जो चालींहो चेटी चंडु ॾाढो धुम धाम सां मलायो वेंदो आहे थदड़ी ऐ ॾियारी असां जीअं त गुड़ी पाड़वा मराठनि जो ॾिणु आहे असां हुननि जे घरि वञी वाधायूं ॾियूं था नए साल जूं उननि जे ख़ुशियुनि में शामिल थियूं था ऐं उननि जहिड़ा कपड़ा पायूं था असां जे सिंधी ॾिण चेटी चंड में शोभा यात्रा कढ़ंदा आहिनि त ॿे जातिनि वारा बि असां सां गॾु ऐं शोभा यात्रा में शामिल थियनि था ऐं भेदभाव न रखंदा आहिनि